हमारे क्षेत्र में वैसे लगभग कई प्रकार के फसल होते हैं जिनमें खरीफ भी है रबी फसल भी है नकदी भी है नकदी फसल के लिए तो उतनी बहुत सारी समस्याएँ होती है परंतु उनका समाधान भी किया जाता है रबी फसल होती है उनमें भी समस्याएँ आती है खरीफ में भी समस्याएँ आती है ऐसी स्थिति में अभी फिलहाल ठंड का महीना चल रहा है यहाँ पर हमारे क्षेत्र में गेहूँ की फसल होती है गेहूँ की फसल में उन्नत किस्म का बीज का होना जरूरी होता है बीज को जब खेत में जोत कर उनका बिया की छिड़काव किया जाता है पौधा उगाते हैं तो ये बिहार का हमारे का क्षेत्र जो है यहाँ पर ज़्यादातर कुहासा लगा रहता है खास करके कुहासा में ही गेहूँ की फसल और पैदावार अच्छी होती है क्योंकि उनकी जो झार फानूस होते हैं पौधे के वो भारी मात्रा में अधिक संख्या में बढ़ते हैं परंतु यही जब अधिकता बढ़ जाती है पाला जब पड़ने लगता है अत्यधिक ठंड पड़ने लगती है तो उनमें कुछ रोग उत्पन्न हो जाता है सरकार के द्वारा वैसे कई खाद बीज केंद्र तो खोले गए हैं खाद की उपलब्धता होने के कारण हम अपने उन जो फसल बर्बाद हुए रहते हैं उनका भरपाई करते हैं और उनमें खाद बीज डाल कर उनकी देख रेख करते हैं जहाँ तक संभव होता है पूरा प्रयास किया जाता है यदि बारिश होती है तो अच्छी बात है नहीं हुई तो फिर किसी तरह सिंचाई का साधन से उस खेतों को सींचते हैं और सींच कर फसलों की देख रेख करते हैं उसमें इस महीने में कीट भी लग जाते हैं कीटाणु भी का भी हमला होता है जो फसल को नष्ट करते हैं बर्बाद करते हैं तो ऐसे में जो प्राकृतिक संसाधन होता है जैसे गाय का गोबर मुत्र ये सब बगैरह का छिड़काव करके ज़्यादातर आजकल हमारे क्षेत्र में कई ऐसे किसान हैं जो ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं ऑर्गेनिक खाद जो प्राकृतिक तरीके से बनाया जाता है इसका छिड़काव करने से कीट का भी समस्या का समाधान होते है और फसल की जो पैदावार होती है जैसे गाय भैंस का गोबर गोबर का छिड़काव करके उसमें पैदावार भी बढ़ाया जाता है जब उससे काम चल जाता है तब तो सही है यदि उससे काम नहीं चलता है तो फिर अंत में हमें रासायनिक प्रिस्टिसाइड यानि कीटनाशक का सहारा लेना पड़ता है इस प्रकार से हम अपने समय समय पर फसल का अवलोकन करते हैं निरिक्षण करते है और उसमें निकालते हैं पता करते हैं कि कहाँ फसल सही है और किस क्षेत्र का फसल खराब होता जा रहा है जो फसल अच्छे हैं उनको छोड़ कर बाद बाकि जो खराब हो रहें फसल उनको देख रेख करने के लिए हम अपने कीटनाशक बगैरह इन सबका का इस्तेमाल करते हैं ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं और फसल की अच्छी तरह से देखभाल करते हैं तब जाके समय आने पर फसल की पैदावार अच्छी होती है कभी कभी ऐसा भी होता है कि समय की मार पड़ने के कारण प्रकृतिक करवट लेने के कारण यदि ज़्यादा बारिश हो जाती है खास करके ठंड के महीने में ओलावृष्टि भी हो जाती है जिससे फसल का नुकसान होता है नुकसान होने के कारण किसान हताश भी होते रहते हैं नुकसान उस समय अधिक होता है जब तेज हवाएँ चलने लगती है और फसल का पौधा जब बड़ा हुआ रहता है उसमें बालियाँ आ जाती है गेहूँ कि वह वज़न के कारण तेज हवा चलने के कारण बारिश होने के कारण जिसका जड़ गीला हो रहता है और तेज हवा जब चलती है तो पेड़ पौधे को नीचे की और झुका डालते हैं तब शायद फसल का कुछ नुकसान होता है परंतु किसी भी तरह हम अपने फसल की देखभाल करते हैं और उनमें अपनी कड़ी मेहनत और उनका अवलोकन कर देख रेख निरीक्षण कर जहाँ जहाँ जो चीज़ की जरूरत होती है उसकी देख रेख करते हैं फिर इस प्रकार हम लोग अपनी पैदावार को बढ़ाते हैं सुनिश्चित करते हैं जब फसल सब कुछ तैयार हो जाता है तो अपने हम यहाँ स्टोर कर लेते हैं और इस प्रकार से हमारा काम चलते रहता है जनमें सभी किसान भाइयों की महत्वपूर्ण योगदान होता है और हम अपनी लागत के अनुपात में जितने फसल पैदा करते हैं उससे हम मुनाफे की उपेक्षा करते हैं ऐसे यह निरंतर चलते रहता है जिसमें सरकार के तरफ से भी कई योगदान होती हैं समय समय पर फसल वो खरीदते भी हैं इस प्रकार से हम अपना काम आगे बढ़ाते जाते हैं और समय आने पर जैसे प्रकृति की मार पड़ती है तो हम अपने आप को ढाल लेते हैं और हम अपने काम को आगे बढ़ाते हैं